ہیلو آپ گپتا ٹریول ایجنٹ سے بات بات کر رہے ہیں کیا دراصل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے اگلے ہفتے نیپال جانا ہے جی جی آپ کے پاس اگلے ہفتے کے لیے کوئی گاڑی ہے جیسے کہ اسکارپیو یا انووا میں جی مجھے تقریباً سات لوگ جانے ہیں تو بتائیے آپ کون سی کار بہتر لگے گی جی جی اسکارپیو ہی چاہیے مجھے جی جی میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے خصوصی رعایت چاہیے تو آپ نے کیا آپ کیا چاہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو پتا ہے نا کہ میں آپ کا ریگولر کسٹمر ہوں میں نے کچھ دن پہلے دربھنگہ گیا تھا آپ کے ہی ٹریول ایجنٹ سے گاڑی لے کر اور ابھی میں نے کچھ دن پہلے پٹنہ بھی گیا تھا تو میں نے آپ کا ہی ہمیشہ گاڑی یوز کیا ہے آپ سے ہی لیا ہے تو مجھے آپ سے خصوصی رعایت چاہیے تو آپ بتائیے کیا کچھ خصوصی اسپیشل چھوٹ دیں گے آپ نہیں نہیں مجھے اگلے ہفتے نیپال نیپال جانا ہے میں اپنے فیملی کے ساتھ تقریباً سات لوگ جی جی مجھے اسکارپیو ہی چاہیے جی جی مجھے خصوصی رعایت بتائیے کتنا دیں گے آپ جی جی بہت بہت شکریہ